हेल' औ खोनाबाय औ औ मानो गैयै जानो मोजाङै नायनाय हरजोबदोंमोन थ' नों नायनान लांखायाखैमोन नामा आंथ' नायनानै हरथारदोंमोन मारै बिदि जानांगौ नोंनो दोनसनदों खोमा मोजाङै चेक खालामलाय मारै बिदि जाखो आंनाथ' दासिम बिदि जाफेराखैमोन रावनिबो माबा कमप्लेन फैफेराखैमोन नायजागोन दे दे फैफिन नागेर दङब्ला मोनगोन गैयाबा खिन्थु नोंनावनो थागोन जोंनावथ' बिदि कमप्लेन फैफेराखै बिदि जाफेराखैमोन ना दिनैसिमबो नोंनियासो मारै जाखो नोंनिसो गोरोन्थिना सोरनि बेखौथ' जोंजोंथ' बिदि जाफेराखैमोन ना सोथारदोंमोन जोङो मोजाङैनो नायखादों बिदि जाफेरखाया जोंनियाव

औ औ मारै औ औ नाय नायगोन दे चेक खालामगोन ओमफ्रायो नायनानै मोनाब्ला जुदि जोंनि माबा नङादै जोंनि रिक्स नङा जोंथ' हरथारदों बासिनानैनो हरखाथारदोंमोन मारै बिदि जाखो आसरिदसो मोनबाय आङो जानला मोनला कास्टमारफोराबो बिदिनो खालामनो नागेरलाबायो थगायोबो गोदान मोनगौबा मोनगौबा आंबोथ' मानो बिदि खालामो आंथ' बिदि खालामफेरामोनना मालाबाबो मालाबाबो बिदि जाफेरा आरो जोंनियावनो कमप्लेनआनो गैफेरखाया जों मोजाङैनो खामानिखौ मोजां मावखायो नोंनियावसो बुहुल जादोंखि